میرا پسندیدہ اداکار انارکلی پر جو فلم بنی مغلِ اعظم کی اس کی سلیم کا ہے ہم نے سلیم کو اس لئے پسند کیا اس کے کام آپ کو ان کی فلمیں جو مغلِ اعظم تھی اور کردار میں سب سے زیادہ یہ پسند آیا کہ انہوں نے محبت کی تو اچھی محبت کی اور نبھایا بھی